जेरै जोंनि जायगायाव आलु बिदिनो मैगं थायगं लाइ लाफा थास' आबर बायदिसिना गायखेर ना बेदर बानलु कफि मटर मटर गाजर मुला लाव दुन्दिया लाइ लाफा जोगोनाद दाव अमा हांसो मोसौ बोरमा गस्ला

जि जोम बिदिनो साथा

लेखा फावथेन दाव अमा बेफोर इथा बायदिसिना फालांंगि सुबिदा थानाय

जोङो हाथायाव लांनानै फानहैयो लाइ लाफा लाव जोगोनार आलु बेफोरखौ जों खाथिनि हाथायफ्राव लांनानै फानहैनो हायो

लांनो हायो जों दाव अमा बेफोरखौ जोङो फानहैयो हांसो बेफोरखौ फानहैयो आरो गस्ला लंपेन थिख बेफोरखौ फाननानै बायनानै लाबोयो सोलाय सोल' खालामनाय जायो आरो बिदिनो मोसौ बोरमा बिफोरखौ जोङो फानो